हा मां सिलाईअ जो कमु कंदी आहियां सिलाई मूंखे सुठी तरह ईंदी आहे कुर्ती रिपेयरिंग हुजे या ड्रेसियूं सिबाणियूं हुजनि कंहिंखे या ब्लाउज सिबाइणा हुजनि शट सिबाइणी हुजे नाइट पैंट सिबाइणी हुजे नाइटियूं सिबाइण चाहे लेडीज़ मां लेडीज़ सिलाई सुठी तरह कंदी आहियां अगरि सपोस कंहिंखे रिपेयरिंग कराइणु हुजे कुर्ती त मां उनजी सिलाई पंजाहु रुपया वठंदी आहियां कंहिं वधीक कमु हूंदो आहे भई चाक बि खोलणा आहिनि सॼी रिपेयर करणी आहे त उन्हनि खां मां सौ बि वठंदी आहियां इन खां अलावा ड्रेसियूं मतिलबु मुहिंजी फिनिशिंग बि ॾाढी सुठी आहे ग्राहकनि खे वणंदी आहे मां हिकु सिलाई पूरी न कंदी आहियां त ॿी तयारु हूंदी आहे मां सॼी ड्रेस जी सिलाई अढाई सौ वठंदी आहियां अगरि उन ड्रेस में पेंट हुजे त टे सौ बि वठंदी आहियां अगरि अस्तरु वारी हुजे त चारि सौ वठंदी आहियां इन खां अलावा ब्लाउज बि मां ॾाढा सुठा सिबंदी आहियां ब्लाउज अगरि सादो हुजे त मां उनजी सिलाई अढाई सौ वठंदी आहियां अगरि कटोरीअ वारो हुजे त टे सौ वठंदी आहियां ऐं ग्राहक बि ॾिसी करे बि मां ॻाल्हाइंदी आहियां अगरि कोई वीचारो गरीब हूंदो आहे त हुननि खां मां घटि सिलाई बि वठंदी आहियां इन खां अलावा जीअं अस्तरु वारो ब्लाउज आहे त हुनजी सिलाई बि मां टे सौ वठंदी आहियां ऐं जीअं कटोरी कफ्सनि वारो ब्लाउज हूंदो आहे त हुननि जी मां चारि सौ सिलाई वठंदी आहियां अगरि अस्तरु वारो हुजे कफ्सनि में ई त पंज सौ सिलाई बि वठंदी आहे ऐं मां थोरो ग्राहक ॾिसी बि ॻाल्हाइंदी आहियां हुननि जी थोरी स्थिति सम्झी बि हुननि सां अघु कंदी आहियां अगरि कोई चवंदो आहे भाभी ॾह वीह घटि वठो त मां घटि वठंदी आहियां चवंदी आहियां कोई ॻाल्ह कोन्हे इन खां अलावा मां नाइटियूं शटियूं इहे सभु सिबी वेंदी आहियां शटिन में कॉलर कॉलर जो पेटन बि मां सुठी तरह कढंदी आहियां ऐं मुंहिंजी फिनिशिंग ॾाढी सुठी ईंदी आहे सिलाईअ में ऐं मुंहिंजे ग्राहकनि खे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे